हरीश वाधवाणी रमेश बालाणी प्रदीप प्रिपलानी प्रदीप मन्ना प्रदीप बालानी प्रकाश क्रिपलानी प्रकाश गोदवानी प्रकाश गुरनानी हरि हरि ओम जयराम दास थी त विया ब यारहं नाला ॿियां बि कयां